ہیلو جی میں ٹراویل ایجنٹ بات کر رہا ہوں جی بالکل مل سکتی ہے جی مل جائیں گے آپ یہ بتائیے آپ کو کون سی سیٹر چاہیے سیون سیٹر بھی ہے فائیو سیٹر بھی ہے فور سیٹر بھی ہے تو آپ کو کون سی چاہیے ہاں سات سیٹر مل جائے گی اور آپ کو اے سی چاہیے کہ نن اے سی چاہیے تو اے سی والے کا کرایہ جو ہے ایکسٹرا پڑتا ہے کرایہ ویسے جو ریگولر بولے تو نارمل ویسے ون تھاؤزنڈ روپے ہے اگر آپ اے سی والی لیں گی تو اس میں جو ہوگا ٹو ٹھاؤزین ہو جائے گا تو ٹوٹل جو ہوگا وہ فورٹین تھاؤزینڈ پڑے گا چلیے تھارٹین تھاؤزینڈ کر دیے رہیں چلیے میں آپ کے ایک بندے کا کرایہ معاف کر رہا ہوں آپ بارہ ہزار روپے دے دیجیے گا جی اتنے ہی رہیں گے اور یہ بتائیے آپ پیمینٹ آن دا ٹائم دیں گی یا آن لائن کریں گی اچھا اچھا تو ٹھیک ہے کوئی دقت والی بات نہیں ہے آن دا ٹائم کر دیے گا اچھا دس بجے ویسے اصل میں یہ بات ہے کہ سٹی میں ٹرافک بہت ہوتا ہے اگر ٹرافک کے چکر میں دس پندرہ منٹ جو ہو گی کار اگر لیٹ ہو جائے تو کوئی دقت تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات